हम लोग टी वी पर मैच देखते हैं और मैच देखना हम बहुत पसंद है मैच देखते हैं और टी वी पर हैं देखते कबड्डी भी कबड्डी भी बहुत पसंद है वो भी देखते हैं खेलते हैं बच्चे लोग सब तो देखते हैं और मैच जहाँ जहाँ होता है देखते हैं शौक़ से टी वी पर भी देखते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं यूटूब से भी मंगाके देखते हैं उसके बाद भी कबड्डी भी होता है तो कबड्डी भी देखते हैं देखना बहुत पसंद है अच्छा लगता है कबड्डी देखना मैच देखना ए सब देखते हैं अच्छा लगता है सभी जहाँ भी होता है गाँव में सब खेलते हैं बच्चे लोग वहाँ पर भी जाके देखते हैं कबड्डी भी बच्चे लोग सब खेलते हैं वहाँ पर भी जाकर देखते हैं ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है पसंद है बच्चे सब खेलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और टी वी पर भी देखते हैं मोबाइल में भी देखते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो देखते हैं कबड्डी भी अच्छा लगता है देखने में और खेलते हैं बच्चे लोग कबड्डी शौक़ से खेलते हैं अच्छे लगते हैं बच्चे सबको खेलना और देखना भी अच्छा लगता है यही सब खेल देखते हैं कबड्डी मैच यही सब देखते हैं टी वी पर मोबाइल में और अगल बगल में बी होते हैं ओ भी देखते हैं भी जाते हैं देखने बच्चे सब सब बहुत अच्छे से खेलता है उसको बहुत अच्छा लगता है खेलने में बच्चे लोग को बच्चे मैच खेलते फिर जाते हैं कहीं अगर मैच उच होता है तो वहाँ पर भी जाते हैं देखने के लिए तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है देखने में और कुछ ऐसा है जो देखने में कुछ चीज़ ऐसा है जो बहुत अच्छा लगता है बोत पसंद होता है तो देखने के लिए चला जाते हैं कहीं भी कबड्डी हो मैएच हो कुछ भी होता है तो चले जाते हैं बहुत शौक़ से देखने के लिए और मोबाइल में देखते हैं कहीं पर भी रहते हैं तो मोबाइल में भी देखते हैं जैसे मैच हुआ जैसे कबड्डी हुआ बच्चे सब अगर कुछ द करते हैं तो ओ सब देखने में बहुत अच्छा लगता है और देखते हैं बहुत शौक़ से देखते हैं कहीं पर भी हम चल जाते हैं देखने के लिए सभी को साथ में सभी जाते हैं फिर सभी के साथ में जाते हैं देखने किर्केट और कबड्डी ये सब होते हैं ये सब देखने के लिए जाते हैं कहीं भी गाँव में भी होते हैं बच्चे सब खेलते हैं तो भी चल जाते हैं बाहर में कहीं बच्चे सब खेलते हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में जाते हैं शौक़ से बोहत शौक़ से जाते हैं देखने के लिए और देखते हैं कबड्डी हुए मैच हुए ये सब बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से देखते हैं ये सब अच्छे लगते हैं देखने में जैसे कि मोबाइल में टी वी पे कहीं भी मंगा के देखते हैं